अॻिए ज़माने में माण्हूं पाणीअ में फिटकी विझी रखंदा हुया जीअं पाणी साफ़ु थी मिले हुननि खे पाणी पीअण लाइ मिले पर हिन ज़माने में जाम तरीक़ा अची चुकिया आहिनि नया नया एक्वागार्ड अची चुकिया आहिनि ऐं नया नया तरीक़ा अची चुकिया आहिनि जीअं उहो पाणी साफ़ु थी अचे पाणी साफ़ु करण लाइ एक्वागार्ड एॾी सो सुठी सहूलियत ॾींदो आहे की जीअं उहो पाणी साफ़ु सुथिरो थी असां पी सघूं एक्वागार्ड घणनि ई क़िस्मनि जा ईंदा आहिनि कंहिंमें कहिड़ा एक्वागार्ड गर्म पाणी थधो पाणी ॿिनि सिस्टमनि जो हूंदो आहे माण्हूं पाणीअ खे साफ़ु करण जे लाइ आर ओ बि हणाए चुकिया आहिनि हीअं हिन तरीक़े सां पाणी हिन ज़माने में पाणी घणनि ई तरीक़नि सां पी सघिबो आहे